ہلو آپ ہلو یہ پولیس اسٹیشن ہے جی میں میرا فون گم گیا بھائی میں بہت پریشان ہوں میرا فون گم گیا تین چار دن ہو گیا گم کے میرا فون نہیں مل رہا تو وہی آپ کے پولیس اسٹیشن میں بولنے کے لیے کمپلین کرنے کے لیے میں کال کری دیکھیے جی ہاں میں یہ میں نمبر بلاک کر دی کر دی ہے میں نمبر پھر بھی کمپلین کرنے کے آپ کو کال کری آپ دیکھیے ذرا جلد سے جلد معلوم کرنے کی کوشش کیجیے میں بہت پریشان ہوں میرے پاس ایک ہی فون تھا وہ ہاں میرے پاس دوسرا فون بھی نہیں ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے میرے کو فون نہیں رہنے کی وجہ سے میرے کو کانٹیکٹ سے فون آ رہے ہیں میرے پریشان ہو جا رہی میں میرے کو بہت پریشانی ہو رہی ہے آپ پلیز جلد سے جلد کوشش کیجیے فون میرا ڈھونڈھ کے دینے کی جی اچھا میں لکھ کے بھیجتی ہوں میدی پٹنم کے قریب گما دیکھیے میرا فون میں مہندی پٹنم کے ایریے میں گما میں آ رہی تھی وہیں پر آٹو میں سے اتری میں بھول گئی آٹو میں بھولی نہیں معلوم یا گر گیا معلوم نہیں پرس میں سے وہیں پر مہندی پٹنم ایریے میں گما میرا فون آپ دیکھیے کوشش کر کے جلد سے جلد میرے کو فون دلانے کی کوشش کیجیے میں آپ کی بہت شکرگزار رہوں گی میرے کو بہت پریشانی ہو رہی فون نہیں رہنے کی وجہ سے میں اس لیے آپ کو کال کری میں آ کے بھی آپ سے مل سکتی ہوں آپ بولے تو بعد وہاں پہ کمپلین لکھا دوں گی آ کے میں اب تو میں بند کر دی آپ بولے سو ای ایم آئی ای ایم ای آئی نمبر بند کر دی میں بلاک کر دی دیکھیے آپ کوشش کیجیے جلد سے جلد میرا فون دلانے کی کوشش کیجیے تین چار دن ہوا میرا فون گم کے تین چار دن ہوا دیکھیے میں پہلے آس پاس اپنے گھر میں ڈھونڈھ لی شاید کہیں گھر میں ہوں گا بول کے لیکن نہیں ملنے کی صورت میں پھر پولیس میں کمپلین کری میں وہیں گرا ہوں گا شاید بول کے مہندی پٹنم ایریے میں اور میں آٹو سے اتر رہی تھی شاید وہاں گرا ہوں گا ایسا یاد ہے میرے کو پھر بھی پہلے گھر میں دیکھ لینا پرسوں میں وغیرہ بول کے میں پہلے پرس چیک کر لی گھر میں دیکھ لی اس کے بعد آپ کو کمپلین کر رہی ہوں دیکھیے آپ جی اچھی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ